मां दुकान खोलियो आहे त हिनजे करे मांखे जी एस टी नंबर या पैन काड खपे त हिनजे करे माने अप्लाई करे छॾियो आहे त थोरो हुन में टाइम लॻंदो त हिनजे करे अॻिते मांखे दिक़त न थिए त पहले बि मांखे ख़ूबु दिक़त थी हुई त हिनजे करे माने हाणे टाइम सां करे छॾियो आहे त जेसीं ताईं हुनजो न ईंदो त मांजो कीअं मतलबु अॻिते वधे त तव्हां मांखे भेजे छॾियो त पैन काड और जी एस टी नंबर हूंदो त मां अॻिते पंहिंजी दुकान या कोई बि कुझु बि कमु मां करे सघंदी आहियां